हा मूंखे लिखणु जामु पसंदि आहे मां रोज़ु रोज़ु ॾाढो कुझु लिखंदी आहियां मां जेका पंहिंजी बैंकिंग जी तियारी थी कयां उन में बि मूंखे ॾाढो कुझु लिखिणो पवंदो आहे ऐं मां लिखंदी आहियां क्योंकि लिखणु मूंखे ॾाढो पसंदि आहे ऐं मां रोज़ु सुबुह जो उथी करे ब्रश करे करे सतें बजे खां लिखणु चालू कंदी आहियां ऐं मां नवें बजे तक लिखंदी रहंदी आहियां ऐं जीअं लिखंदे लिखंदे पंहिंजे बैंकिंग जो मां थकिजी पवंदी आहियां त पोइ मां लेख लिखणु लॻंदी आहियां मूंखे लेख लिखणु ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि इअं करे करे मां रोज़ु हिकु लेख लिखंदी आहियां कोशिशि कंदी आहियां की हिकु लेख पूरो थी वञे लेकिन अगरि हिकु लेख हिकु ॾींहं में पूरो न थींदो आहे त मां ॿिनि ॾींहनि में त उन खे पूरो करे ई छॾींदी आहियां मां इहो कमु रोज़ु कंदी आहियां छोकी लिखणु हिकु ॾाढी सुठी आदत आहे ऐं मालिक जो शुकरु आहे की मूंखे लिखण जी आदत आहे मूंखे बचपन खां ई लिखण जी आदत आहे मूंखे बचपन खां ई लिखणु ॾाढो पसंदि आहे इन लाइ मां रोज़ु रोज़ु कुझु न कुझु कुझु न कुझु लिखंदी ई रहंदी आहियां हीअ आदत मूंखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे पंहिंजी मां इन लाइ चवंदी आहियां की सभिनि जे अंदरि लिखण जी आदत हुजिणी खपे